ई ई शेवा जेका तव्हां पुछी आया आहियो हिन वक़्तु पंहिंजे समाज लाइ पंहिंजे देश लाइ ऐं पाणि सभिनी लाइ ॾाढी महत्वु जी ॻाल्हि आहे छो जो घणियूं घणियूं ॻाल्हियूं हिननि जो महत्वु ते सवलाई सां थोरे टाइम में थी रहियो आहे ई शेवा सुठे में सुठी आहे पर जेको फेस टू फेस सेवाऊं थियनि थियूं फेस टू फेस मुलाकात थियनि तियूं उहो शेवा ई शेवा खां वधीक बहितरिनि ऐं सुठियूं आहिनि